بہار میں کئی اہم صنعتیں ہیں جیسے اینٹوں کے صنعت بہار میں کئی گاؤں اور قصبوں میں اینٹوں کے بھٹے ہیں جو مقامی تعمیرات میں استعمال ہوتے ہیں صنعتیں جیسے جو زراعت سے متعلقہ مشینیں اور سامان تیار کرتی ہیں مینوفیکچرنگ صنعتیں بہار میں چھوٹی مینوفیکچرنگ کمپنیاں ہیں جو کپڑے مشینری یا دیگر اشیا بناتی ہیں خدمات کا شعبہ جیسے کہ تعلیم صحت اور مالی خدمات ان کا دائرہ وقت کے ساتھ بڑھ رہا ہے ٹیکنالوجی اور انوویشن بہار میں آہستہ آہستہ نے آہستہ ٹیکنالوجی پر کام ہو رہا ہے نے کمپنیاں آ رہی ہے جو سافٹویئر اور آئی ٹی سے جڑی ہے وقت کے ساتھ بہار کی صنعتیں زیادہ جدید ہو رہی ہے جیسے پہلے صرف کھیتی باڑی یا ہاتھ سے بننے والی اشیا تھی اب مشینوں شافٹویئر اور نئی ٹیکنالوجی کا استعمال بڑھ رہا ہے